हम एहन एकटा घटनाके विषयमे कहै छी जे कॉलेजमे हम जखन छलहुँ तऽ ओहि अपन कॉलेजमे देखलिए जे परीक्षा होइत छलै तऽ परीक्षा जे होइत छलै तऽ किछुए विद्यार्थी एक दूटा किछु गलत काज करै छलै ओ कदाचारताके ओ चिट तिट लऽकऽ सेवीमेसँ देखलिए जे ओ कऽ रहल छै तऽ ओकरा से हम जावतमे पहुँचि ओ सीटपरमे तावतमे एकटा जे हमर सहायक छलाह से ओकरा से बहुत फटकारलखिन आओर फटकारैके क्रममे किछु हुनका सँ बजा गेलनि जकर कि ओ बादमे ओ दोसर रूप धऽ लेलकै विद्यार्थी बहुत भऽ गेलै जे नहि एना किए बजलिए एना किए केलिए तऽ हुनकासँ मिस्टेक भऽ गेल रहनि कोनो स्टाफसँ तऽ ओकरा फेर हम तोड़ि मरोड़िकऽ इएह कऽ देलहुँ जे देखिऔ जे अहाँ तऽ गलती करै छलिए ताहिपरमे ओ गेला ओ बीपीके पेशेन्ट हुनका तामस बेसी चढ़ि गेलनि किछु अहाँके यदि ओहि दौरान डाँटलनि चाहे कोनो एहि तरहके बात केलनि तऽ तकरा अहाँ दोसर रूपमे लेबै से ठीक नहि छै अहाँ ई बुझिऔ जे गार्जिअन जे छै से गार्जिअनके कोनो गलती करै छै जे किओ करै छै बच्चा तऽ ओकरा निश्चित रूपसँ ओकरा दण्डो दै छै फझैतो करै छै बातो करै छै तऽ ताहि लऽ कऽ अहाँके एहिपरमे ई ई नहि करऽके चाही जे उद्यत भऽ जएबाके चाही तऽ अहाँ अपन गलतीके सम्हारू आओर अहाँ शान्तचित्त भऽ कऽ से परीक्षा दिऔ आओर फेर हुनका सबके मोनमे ई बात भेलनि नहि सर कहै छथिन ठीके तऽ ताहि दुआरे ओसब फेर शान्त वातावरणमे फेर भऽ कऽ परीक्षा देबऽ लगलथि तऽ एना कऽ कऽ हम हुनका सबके बुझाकऽ से पुनः परीक्षामे जे कनि कोलाहल हुअऽ लगलै तकरा हम शान्त वातावरण बनाकऽ ओ परीक्षा पुनः चालू करबेलहुँ इएह एहि सङ्गे से हम विपरीत दिशाके जे छै से फेर मोड़िके अपन अनुकूल दिशामे आनिके आओर अपन कार्यके चलेलहुँ आओर ओहि वातावरणके विपरीत वातावरणके सेमे ओकरा जे सरल सम्यक वातावरण हेबाक चाही से बनेलहुँ इएह एहि तरहेँ हम ओकरा सम्हारलहुँ आओर एहि इएह कहिकऽ हम से अपन वाणीके विश्राम दै छी